बर' राव राज्लायग्राफोरा दानि मुगायाव गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गोबांनो जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो मोनोना जोंनि बर' रावखौ गोबाङानो रायज्लाया बा फराया गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' रावखौ बांद्राय बुजिया आरो बिसोरो बांसिनानो नेशनेल रावखौ बाहायो नाथाय बर' राव हिसाबै बिथांमोनहा बुजिनानै मोना खाथि खालानि सुबुंफ्राथ' एसे एनै बा फंसे फंनैखौ बुजिनानै मोनो नाथाय गुबुन हादराव बा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि बे बर' रावखौ रायज्लायनो रोङा बा बुजिनानै मोना बेनि जाहोनानो जाहैबाय जों बर' रावखौ फेहेरनो हायाखै बा गुबुन हारिनि सोनो हायाखै बा रायज्लायनो बा फोरमायनानै खोन्थानो हायाखै बा फोरोङाखै आरो गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो फोरोंनो थाखाय बा रोंनो थाखाय नाजायाखै बेनि थाखायनो जों गुबुन जायगायाव बा गुबुन गोजान जायगायाव थाङोब्ला बर' राव रायज्लायनायाव जोबोद उसुबिदायाव गोग्लैयो आरो बर' रावखौ राज्लायालासिनो जों नेशनेल राव बा इंग्लिस राव बा माबा मोनसे हारिनि रावखौ जोङो रायज्लानो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोंहा गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो